माण्हू भले कहिड़े बि वॾे वॾे शहर में वञी रहे लेकिनि असली मज़ो माण्हूअ खे पेंजे कोट में ई ईंदो आहे कोट में पंहिंजा माण्हू हूंदा आहिनि ऐं पंहिंजी ॿोलीअ जा माण्हू हूंदा आहिनि पंहिंजा घर वारा हूंदा आहिनि पंहिंजा रिश्तेदार हूंदा आहिनि भले ई कोई वधीक सुविधाऊं न हुजनि लेकिनि एतिरो ई चीजयूं काक़ी आहिनि जीअण लाइ ऐं ना कोई सुविधा हुजण खां पोइ बि इअं लॻंदो कि असांजी जी ज़िंदगी में सभु कुझु हासिलु थी चुको आहे भले ई कोई बि वॾे शहर में वञी पंहिंजे प्रगतिअ लाइ वेंदो आहे तरक़ी लाइ वेंदो आहे लेकिनि ओट में रही करे बि माण्हू तरक़ी करे सघंदो आहे इहो मुंहिंजो माञण आहे हिनजे करे मूंखे पंहिंजे कोट में रहण जाम वणंदो आहे